ریاست صحت كی دیكھ بھال كے اداروں میں بڑھتی ہوئی بھیڑ كے مسئلے كا حل كرنے كے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے یہاں كچھ عام اقدامات بیان كیے جا رہے ہیں توسیع شدہ خدمات ریاستی صحت كی دیكھ بھال كے ادارے عوام كی بڑھتی ہوئی بھیڑ كو دیكھتے ہوئے خدمات كی توسیع كر رہی ہے مثال كے طور پر نئے اسپتالوں كو كھولا جا رہا ہے نئے اداروں كو قائم كیا جا رہا ہے یا جو پہلے سے ادارے قائم ہیں ان میں خدمات كو بڑھایا جا رہا ہے جہاں پہلے كسی خاص بیماری كو دیكھنے كے لیے ایک كمرہ ہوا كرتا تھا اب وہاں تین كمرے ہوا كرتے ہیں اس كے علاوہ تعلیم و تربیت ریاستی صحت كی دیكھ بھال كے اداروں میں ماہرین كی تریبت و تعلیم كی جا رہی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ ماہرین كو اس قابل بنایا جا سكے كہ وہ لوگوں كی صحت كا دھیان ركھ سكیں